हमर अपन विचारकऽ जे बताबै छी एक दिनके बात य जब हम अपन बागवानी कलममऽ गेल रहौं तऽ हम जे छै आम कुछ बिछलूँ आमक गाछीमऽ आओर आमके जमा करलूँ जमा कैरकऽ मचानपर जे हम जे छै बैठलूँ बैठै छी तऽ एगो जे छै चिड़ै चुनमुनी यानी कौआके जे छै हम देखलूँ ओकर आवाज जे सुनैमे जे मजेदार लगैए जे मत पूछू ओकरा हम कुछ देर तक देखैत रहलूँ तऽ ओकर देखै छियै स्वभाव जे छै ऊ जे छै आपसमऽ दूटा कौआ जे छै लड़ाइ करै लगल मतलब लड़ाइ करऽ लगल ई तरीकासऽ देखैमे नीक लगल की ओ तऽ जे छै बहुत से कौआ जमा भए गेल आपसमऽ एक दूसराकऽ झौं झौं झौं झौं करैए एक दूसरा पर चोञ्च मारैए ई दृश्य जे छै से देखैमऽ एतेक सुन्दर लगल एतेक सुन्दर लगल जे मत पूछू हम तऽ एकरा देखते रहि गेलूँ अपन मोबाइलो निकाललूँ आओर ओइसऽ जे छै वीडीओ आर बनायलूँ एते नीक लगल हम अपन गाँव एलूँ गाँवके जे छै अपन लड़का सबके देखयलूँ हे देखही केते नीक लगै छै रे कौआ आपसमऽ जे छै खेलै छै लड़ाइ करै छै देखैमे कते अच्छा लगै छै रे ऊ सब सबके देखेलूँ तऽ अच्छा खुश भेल जे वाह कते बढ़िया सीनके जे छै पक्षी सब भी जे छै अपनामे खेलै छै हमरा लगैत रहै जे अपने टाके खेलै छियै अपने आरके खेलै छियै नइँ पक्षियो खेलै छै बढ़ियासऽ खेलै छै चोञ्चमऽ चोञ्च मिलाबै छै तऽ कते नीक लगै छै अइसऽ जे छै सब आदमी देखलक तऽ खुश भए गेल तऽ ऊ जे छै दृश्य जे छै हमरा अतेक सुन्दर लगल जे पक्षी जे छै अच्छासऽ खेलैए